हैलो हाँ जी बोलिए

यस हाँ कहना है कि आपकी जनता में हम सोशल वर्कर हैं और सब दिन से समाज का सेवा देते आए हैं देते रहेंगे यह वादा है और एक जनता में और हमारे बीच में एक अलग सम्बन्ध है जो अटूट सम्बन्ध है कभी नहीं टूट सकता है कहना है कि हाँ बोलिए अब दूसरी बात मेरी यह है हाँ आपको कठिनाई अगर किसी ढंग का आपके क्षेत्र में किसी ढंग की कोई कठिनाई अगर होता है तो आप लोग हमसे संपर्क करते हैं उसमें आप कहते हुए मैं उस उसकी निवारण करता हूँ हर समय तत्पर हूँ और जब समाजसेवी हैं तो सारा जीवन समाज सेवा के लिए है आपको कठिनाई होगा कुछ भी अगर समस्याएँ आएगा उसके लिए आप हमको कॉल करेंगे नहीं भी कॉल करेंगे मुझे जानकारी होगा हम आपकी सेवा में वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ आ होऊँगा होता रवाँ रहा हूँ पास्ट परजेंट फ्यूचर तीनों के लिए एकदम बिल्कुल ओके है और आ आगे यह बात समझें कि आप ही ना कुछ अपनी घर की संबाद मुझे कहेंगे आप कैसे हमारे साथ मने हज़ारों परिवार जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि मौसम भंडार का स्तर रहता हो कही एकाध जगह मिस हुआ तो आप प्रकाशी लाना गया आपका कर्तव्य बनता है उस पर विकास की योगदान देना मेरा कर्तव्य बनता

चाहे जी जी चाहे शिक्षा सम्बन्धी हो विकास सम्बन्धी हो शिक्षा सम्बन्धी हो विकास की सम्बन्धी हो न्याय सम्बन्धी हो समझ रहे हैं ना तो यह सारी जितनी भी हमारे हम समाजसेवियों की ओर से जितनी भी आपकी सुविधा मिल पाएगी हम सुविधा को देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप मुझे अवश्य दर्शाएँगी कि यह कमी हमारे बीच में है तब न हम जानेंगे और जहाँ पर जानते हैं वहाँ पर सेवा होता है जी जी जी

जी ठीक है हाँ ऐसे अभी एक वह समय आएगा उस समय आप कॉल करेंगे फ़िर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे धन्यवाद